शुरुआत मे सब आदमी गाँवे मे रहैत रहय लेकिन फेर किछु समय एहन एलै जे की लोग बाहरी व्यवस्था के देखैत मतलब सुख सुविधा के देखैत लोग बाहर गेल शहर गेल लेकिन जब शहर गेल सब आदमी तऽ ओतय पता भेल जे ओतुका वातावरण आरो आहियो स बेसी खराब छै जेनाकि ओतय स्वच्छ हवा नहि मिलत स्वच्छ पानि नहि मिलत

पूरा बढ़िऑं जल मिलै छै पानि मिलै छै पिबै लए खुला मे घुमि सकैया पूरा बढ़िऑं जकाँ तऽ ओहि दुआरे सब फेर गाँवे पसन्द करै छै शहर जाइ छै फेर लेकिन घुरि कऽ गाँव मे बेसी आदमी पसन्द करैया